مجھے عام طور پر فیزیکل کتاب ہی پڑھنا پسند ہے کیونکہ میں اُسے پکڑنے اُس کے صفحات پلٹنے اور کاغذ کو سونگھنے کے لمس سے لُطف اندوز ہوتا ہوں فیزیکل کتابوں میں اکثر آرٹ اور ڈیزائن ہوتا ہے جو جمالیاتی لحاظ سے خوشنما ہوتا ہے لیکن فیزیکل کتابوں کے اپنے نقصانات بھی ہیں جگہ زیادہ لیتی ہے اگر آپ سفر میں ہوتے ہوں تو زیادہ کتابیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے آڈیو کتابیں سُنی ہیں اور اِس سِلسلے میں ہم نے کچھ اہم تجربات کو محسوس بھی کیا جیسے آڈیو بُکس آپ کو دوسری سرگرمیاں جیسے کہ ورزش سفر یا گھر کے کام کرتے ہوئے پڑھنے کے اجازت دیتی ہے بس عادت سے محروم لوگوں کے لیے آڈیو کتاب ایک بہترین آپشن ہے